गोजडी बी शिंवता आसतना खूब त्रास जाता कमरारूय येता आनी म्हाजी हातीन शिंवताली म्हणून हातीन शिंवता त्यो कोणूय मुद्दाम हाडून दिता आमी तुजी बरी जाता म्हणून शिवण बी नीट येता आनी डिजायन बी करता म्हणून गोजडी रजई रजाई बी म्हाका करपाक खूब आवडटा आनी तेजेर डिजायन बीन मशिनाचेर डिजायन आतां मशिनाचेर शिकलो हांव डिजायन बी करपा तें सोफार घालता तसली कवर बीन आनी ताका डिजायन करोप मशिनाचेरूच डिजायन करोप आनी तो मशिनाचेरूत मशीन मारप ताका तें बी कळटा म्हाका तें बी येता ऑर्डरी घरा कडेन आनी पोपलीन मेटींग हे बी ऑर्डर येता तुजें बरें जाता म्हणटा पोपलीन बी नीट एण्ड क्लीन जाता म्हणटा तें ऑर्डरी येता कलर बी बरें मॅचींग घालता म्हणटा तूं पिलो कवर बीन ऑर्डरी आतां कोण करिना न्ही घरा तें हातीन बी अशें भरत तें मुद्दाम मेळटा हांगा पिलो कवरां बीन तुवालें बेडशीटां भरपाक पेंटिंगाची ती म्हाका खूब आवड तर टायम मेळटा तेन्ना कोणें ऑर्डर दिल्ली जाल्यार हांव मात्शें मात्शें करता घरचें काम सांबाळून

आनी आतां चड कमराचेन बी जायना दोळ्यांकूय मात्शे त्रास जाता आतां पयलीं पयलीं करी हांव आतां मातशें बसचें पडटा आनी मात्शें मात्शें करता चड टायम बसोन बी जायना आतां कमराच त्रास जाता आनी खंय कंपिटिशन बी आसलें डिजायनाचें गोजडी रजाई सुद्दां वयता मोट पोपलीन तुवालें प्रायज बी खूब अशें मेळयलें आहा म्हाका तीं बदकां बी काडून हेजी काडपाची तुवाल्यांची पिलो कवरांची ती बी काडटा हांव तांकां म्हाका न्हू हे बी प्रायज बी खूब मेळिल्ले हा अशें आतां विणवी बरोवन बी बसले म्हणटगीर कमरा त्रास जाता आनी दोळ्यारूय दोळ्यार त्रास जाता आनी शिवण ही जिवाक खूब्ब त्रास कळ पळोवपा दिसता बरी म्हळ्यार विणपा बीन हे आतां सगळें पेज येता न्ही हें बी खांद मान बी वयटा आतां आतां चड जायना पूण तरी पूण आवड खूब हा म्हाका करता